पंहिंजे शरीर खे स्वस्थ रखण खां वॾो ॿियों कोई शौक़ु कोन्हे को मुंहिंजो शरीर स्वस्थ हूंदो त मां स्वस्थ रहंदमि हिकु स्वस्थ शरीर में ई हिकु स्वस्थ मन जो निवास हूंदो आहे ईअं तव्हां सभिनि खे ख़बर आहे ऐं ॿियों हिकिड़ो जेको शौक़ु हुयो उहो मूंखे कपिड़ा पाइण जो शौक़ु आहे इहो कपिड़ा पाइण जे शौक़ जे करे मां ॾुकणु चालू कयो पहिले मां ॾाढी सन्हड़ी हूंदीअमि ऐं हाणे कुझु समय खां मां थोरो हैल्थ मुंहिंजी वधी वियो आहे मुंहिंजे शरीर में मोटापो थी वियो त मूंखे ॾिसी ॾिसी लॻंदो हुयो कि मां इहो कीअं घटायां मां कीअं घटायां मां ॾाढी परेशान हुयमि पोइ मूंखे लॻो कि बस हाणे ॾाढो थियो हाणे मूंखे पंहिंजे इन शौक़ खे जस्बे में बदिलणो आहे ऐं इहो शौक़ु ठाहियमि मां कि मूंखे पंहिंजे शरीर खे वापसि ठीकु करिणो आहे इन शौक़ जे ई करे इन कपिड़ा पाइण जे शौक़ जे ई करे ऐं पंहिंजे शरीर खे स्वस्थ ऐं पहिरें मां उहो करण जे शौक़ जे करे मां ॾुकणु चालू कयो ऐं ॾुकण सां मुंहिंजो शरीर पहिले वांगुरु थी वियो मुंहिंजे शरीर में एडी स्फुर्ती अची वई आहे मां कम बि हाणे पहिले खां ज्यादा सुठे तरीक़े सां करणु लॻी आहियां ऐं ॾुकण सां मूंखे इहो फ़ाइदो थियो आहे कि मुंहिंजो शरीर पहिले वांगुरु स्वस्थ थी वियो आहे मां वापसि उहा ई थी वई आहियां जीअं मुंहिंजो सुपिनो हुयो प्लस ॾुक पिछले ॾेढ साल खां मां ॾेढ साल खां योगा थी कयां ऐं मां पंधु हलंदी आहियां ॿ किलोमीटर ऐं मां हिकु किलोमीटर ॾुकंदी आहियां ऐं पंद्रहं मिंट मां जेके असांजे क्षेत्र में हिकु जागृती पार्क आहे ऐं हिकु ए सी सी जो बगीचो आहे केॾीमहिल ए सी सी वारे बगीचे में वञी केॾीमहिल जागृती पार्क में वञी मां ॿ किलोमीटर पंधु हली ईंदी आहियां पंद्रहं मिंट उन मशीनियुनि ते पंहिंजो कंदी आहियां घर अची मां अधु कलाक योगा कंदी आहियां इन्हनि सभिनि सां मां पंहिंजे शरीर खे स्वस्थ रखी सघी आहियां मुंहिंजे शरीर जी सभिनि खां वॾी ताक़त ऐं कि हाणे मुंहिंजे शरीर में स्फुर्ती रहंदी आहे मुंहिंजो शरीर पहिरें खां ज्यादा सुठे सां कमु कंदो आहे ऐं मुंहिंजो शरीर स्वस्थ आहे त मुंहिंजो मन बि प्रसन्न रहंदो आहे मां हर कम करण लाइ तत्पर रहंदी आहियां मूंखे थकान न महसूसु थींदी आहे मूंखे ईअं न लॻंदो आहे कि मां हीउ कम पोइ कयां पोइ कयां मूंखे लॻंदो आहे मां बि कमु वधीक करे वठंदमि छो छो किन हाणे मुंहिंजे शरीर में स्फुर्ती अची वई आहे मुंहिंजो कम करण जो लैवल वधी वियो आहे त मां चाहींदमि मुंहिंजी हिकु सलाह आहे तव्हां बि इन खे पंहिंजो शौक़ु ठाहियो ऐं पंहिंजे शरीर खे स्वस्थ रखो